इक बारी मे मश्हूरी बिच्च जरुर दस्सेआ हा मश्हूरी बिच्च उ'नें दस्सेआ हा कि इसी कि'यां बनाना ते एह् कि'यां बुनना टोकरियां बनाइयां हियां जनानियै ओह् दस्सेआ हा कि कि'यां बनानी न और जेहदे चा असेंगी बड़ी प्ररेणा मिली ही ओह् दिकखियै